हाथाइआव आखायजों बानायनाय जिफोरा रेदिमेटसो जिफोरनिफ्राय मेसिनजों बिसोरो मेसिनजोंहाय रे आखायजों बानायनाय सिनिस्राय आगरफोरखौहाय साबसिन साबसिन मेसिनजों खालामनानै दोनो बेनिखायनो मानसिफोरा रेदिमेटनिसाय मेसिन आलादाखौ गाननो मोजां मोनो आरो दानो मोजां मोनो जेराव आखायजों दानाया साबसिन बेखौहाय मानसिफ्रा बांसिनानो जोंनि आथिखाल मुगायाव दा बुरैफोरा बांसिन बिमा जानायफोरा बांसिन गानो आरो बैसो जानायफोरा बांसिनानो गानो दानि आथिखाल मुगायावहाय सिख्लासाफोरा एबा बांसिनानो बायनाय दख'नाखौ फान्नाय दख'नाखौ गाननो दासिमबो आखायजों सुनाय आरो सुनाय जिखौ बायनो मोजां मोनो बेफोर जाबाय बर' माहारिफोरा बर' आइजोफोरा बांसिनानो आखायजों सुनायखौ मोजां मोनो आरो सिख्लासाफोरा मेसिनजों सुनाय बा सुवालखुसियाव मेसिनफोरजों बानायनाय दानाय बायदिसिनाखौ आथिखाल मुगानि सिख्लाफोरा जोबोर मोजां मोनो गोदोनि जिनिसाय बा दानाय जिनिफ्राय बियो गाननो जोबोर गोबा जायो आरो जोंनि आखायजों सुनाया जोबोर रोजा गिदिर जायो बेनिखायनो आथिखालनि सिख्लाफोरा बेबायदि गोबा गोबाखौसो गाननो मोजां जायो होन्नानै गानो